हँ हँ

हूँ

हूँ अच्छा

अच्छा अहाँके पता यऽ ने हूँ तऽ ओएह पूछै रहिए घूमे लऽ जैतिऐ अच्छा अच्छा हँ

अच्छा

ठीके छै

कहय रहिऐ पूछै रहिऐ कि केना छै तऽ जेबै घूमय लऽ हमरो आर ठीके छै अच्छा हँ ठीके छै ठीके छै